हलो अ जय झूलेलाल जय झूलेलाल

हा हा ॿुधायो मां पंहिंजी शॉ दुकान ते आहियां हा हा चओ न बेटा ॿुधायो

अछा हा हा तव्हांखे कपिड़ा जेका खपनि उनजे लाइ हिकु बॉम्बे मार्केट अथव उहा सुठा उन उनमें बि तव्हांखे सुठा कपिड़ा मिलंदव ॿी चोहटा बज़ार अथव ऐं हिकु तव्हां टेक्स्टाइल मार्केट में आर के बि मार्केट अथव उते बि तव्हांखे कपिड़ा सुठा मिलंदव ऐं ॿियो हिकु नारायण नगर करे अथव एरिओ उते बि तव्हांखे लेडिस कपिड़ा सुठा ऐं वाजिबु दाम में मिलंदव ऐं हिकु हा हा हा हा उन हा उनजो रेट तव्हांखे रिजनेबल आहे ऐं अगरि तव्हां मां तव्हांखे ॿ टे दुकान सजेस्ट कंदोमांव तव्हां हुते हली वञो ऐं मुंहिंजो नालो चइजोन त उहो तव्हांखे अञा ॿियो बि थोरो डिस्काउंट करे ॾींदव उनजी क्वा कपिड़े जी क्वालिटी बि सुठी ईंदव हा ॿियो तव्हांखे सोन सोन वग़ैरह खपे त उनजे लाइ पंहिंजे हिते हिकु सिंधी कॉलोनीअ में बि अथव सुनिल ज्वेलर्स अथव रतन ज्वेलर्स अथव ॿियो घोड़ डोड रोड कल्याण ज्वेलर्स अथव उन उन्हनि जो बि सोन सुठो ईंदो अथव हा वैसे त पंहिंजा सिं जेका सिंधी भाउर आहिनि उहे सुनिल ज्वेलर्स उनजो सोन बि सुठो आहे पाण सिंधी थी करे सिंधियुनि खे अगरि अॻियां आणियूं उन्हनि खां ख़रीदारी कयूं त वधीक सुठो लॻंदो हा बिल्कुलु बिल्कुलु उहो सालनि खां उतेई कॉलोनीअ में उन कमु कंदा आहिनि उनजी दुकान आहे ऐं भरोसे लाइक़ु आहिनि उहे ऐं ॿियो तव्हांखे अगरि कुझु रियल डायमंड में कुझु वठिणो हुजेव त उनजे उनजे लाइ हाणे पंहिंजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणे बिल्डिंग जो ओपनिंग कई महूरत कयो लेकिन उते माना डायमंड जा हब आहे हब आहे उहो पर उनखे शुरू थियण में कुझु ॾींहं लॻंदा अगरि तव्हांखे तव्हांजी शादी में हिकु महिनो खनु देरि आहे न हा त उनजे लाइ तव्हां थोरो टाइम रुको उ डायमंड अगरि रियल खपे त उहो तव्हांखे उते सुठी क्वालिटी माना मिली वेंदव भरोसे लाइक़ु शइ हा ॿियो कुझु तव्हांखे अगरि कुझु हेल्प मदद खपे अगरि किथे गॾु हलिणो हुजे कंहिंखे रेफरंस ॾियणो हुजे त उनजे लाइ बि मां तव्हां सां मदद करण लाइ तयारु आहियां छाकाणि पाण सिंधी आहियूं हिकु ॿिए खे मदद करणु खपे हिकु ॿिए जी मतिलबु तव्हां कॾहिं बि मूंखे कॉल कंदव मां तव्हांखे मदद लाइ हाज़िरु रहंदुमि जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा जय झूलेलाल